جی میرے پاس کچن کے مخصوص آلات جیسے پریشر کوکر یا سلو کوکر وغیرہ ہے تو ان کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی سخت وغیرہ چیز بنانی ہے یا پھر ہمیں کوئی ایسی چیز بنانی ہے جسے ہم جلدی سے پکانا چاہیں تو ان کے ذریعے سے ہم بنا سکتے ہیں اور ان کا استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ان میں ہم جو بھی چیز بنانی ہو وہ رکھ کر کے اس کو اس کی سیٹی لگا دیں گے اور گیس پر رکھ دیں گے یا پھر چولہے پر استعمال کر سکتے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے